हेल्ल' अ' खोनाबाय ओ दे ओमफ्राय मा ख'बरमोन मा ख'बरमोन ए ओमफ्राय थांदोंमोन आंबो आंनाबो माथो नै गोदोना गोदोलाय थर्थामोन थांबाबो दामफोरा खममोन ना गोदोनिया ओरै दस थाखा बिस थाखाजों जायोमोन दाथ' माथो गारि मथर फ्राबो बारा जाबाय आं बेनिखायनो बारा थांबाय थानोबो बालायलांबाय थाउन आवबो नांगौबाबो फैदोंमोन आङो फैनायालाय बिदिनो इसे खम सम मोनो होननायखाय थाउन आव सोंलाबायदोंमोन आङो गस्ला माबा दाम माबा इसे थाव संख्रि बानलु दामआनो माथो बारायजोब्बाय गोदोनि बायदि नंलाहाय

गोदो दाथ' दाथ' माथो थांगासेयावनो एक्स'आ थोआ माथो थांलाय फैलाय सल्लिस थाखा गाहाम भारा आरो मेथाइ फिसौफोरनो मेथाइ सौराय बायदो आंहा आरो साहा लोंबाथ' थोबावासो गोदोनि बायदि नंलाहाय लोगो

गोदोनि जुगजों हाला गोदो एक्स' एक्स'जोंनो थांलाय फैलाय क'क्राझार थांनो हायोमोन संख्रि बानलुबो मोनबोयोमोन मेथाइ सौरायबो मोनबोयोमोन दा मोनबोला लांदोंमोन आङो दुइस'सो तिनस'सो अ' गैया माथो खरसआवनो थोआ खरसखैनो ए दे दे दे औ देह दे देह